समय पर नहि पनि होइ छै ने खाद होइ छै तऽ हमसब अथी भए जाइ छै ग रइह जै छै पानि नहि होइ छै जे पानि एक बेर एबो करै छै तऽ दहा जाइ छै जड़ी जड़िए मे चलि जाइ छै दहा दहाइए मे चलि जाइ छै मशीन वला अलग दू सए टका लए कऽ पटबै छियै ग खाद पानि बीज पानि मिलै नहि छै ग खाद ख़ातिर धान भए जाइ छै ग तते की छै से ग धान आठ सए नओ सए टका लगै छै खाद बीजमे ओहि ख़ातिर लोग परेशानी परेशानी भए गेल ग अपन चलि गेल बाहर कमबै लए कते करदूत करतै खेतमे साथ नहि दय रहल छै कोनो चीज ग दू पथार गहूॅंम भेल तऽ गहूॅंम एहिमे चलि गेल ग ओ नहि भेल तऽ गहूॅंम फाँक भेल ग धान भए गेल वर्षा जहन भेल वर्षा फेन सॅं झाइट विहारि बहैया क चलि गेल ग दूत हेतै ग गरीब लोग छी कतौ सॅं कोनो खेत पथार मे साथ नहि दै रहल छै ग फरैलै ग की की करबै ग गाँव म कएलहुॅं गाँव मे खेत मे नहि खाद परल ने पानि परल ने अथी भेल ग हाल रहल ने जनमल ग खाद नहि मिलल ग दस टका लेलक ग बीस टका लेलक ग लगेलक सत्तर टका तऽ लाइने नहि रहल लाइन कटल रहल तऽ तार नहि जुटल ग सब परेशानी परेशानी भए गेल खेत अपन छोरि देलक अपन चलि गेल बाहर ग आ बाहरो मे क़ोन काम मिलै छै ग गेल रहौं दू चारि महिना रहलखिन इएह साल ग फेन खेतियों केलक अखन खेतियों मे नहि कोनो तरह दूत भेल ग केलक मूँग मूँग खेत मे मूँग करय छै सबटा मूँग जरि गेलै अथी भए गेलै ग मानि लिए अखन पानि मे दहाईए गेलै मूँगे पानिये भेलै ग दूत भए गलै परेशानी भए गेलै तऽ की करतै गृहस्थ लोग